کھیل ہم لوگوں كے جسمانی اور ذہنی تندرستی میں اس طرح كردار ادا كرتے ہیں کہ ہم جب كھیلتے ہیں تو مائنڈ فریش رہتا ہے ہم دوسروں كا مائنڈ فریش كرتے ہیں جب کہ ہر دنیا كی چیز ہم بھول جاتے ہیں اس كھیل میں ہم بھاگتے ہیں كودتے ہیں دوڑتے ہیں جب ہم بھاگتے ہیں تو ہمارے پیر صحیح رہتے ہیں ہمارا جسم اچھا رہتا ہے ہم سواستھ رہتے ہیں اور ہم كودتے ہیں تو بھی ہمارا ذہنی ہوتا ہے ذہنی تندرستی جو ہوتی ہیں وہ بھی بالكل اچھی رہتی ہے اب مائنڈ بالكل فریش رہتا ہے كھیلنے سے كودنے سے اب تو میں چاہتی ہوں كہ آپ بھی كودیں میں اپنی فرینڈ سے بولتی ہوں كہ آؤ كھیلتے ہیں میں كام كرتی بھی رہتی ہوں تو میں ان كو باہر لے آتی کہ نہیں پہلے كھیلتے ہیں كام تھوڑی دیر میں كر لیں گے اور بہت كیونكہ كھیلنے سے ہمارا جسم اچھا رہتا ہے